हम लोग जैसे सिस्टम में काम करते हैं इसमें मेहनत बहुत अधिक ज़्यादा है और इनकम बहुत कम है बहुत सारे हम लोग मेहनत करते हैं कपड़ा है जो एक सौ अगर कपड़ा है तो उसको सिलाने में एक महीना लग जाता है लेकिन वो हम लोग का भरपाई नहीं हो पता है इतना मजदूरी हम लोग मेहनत करने के बाद भी हम लोग कोई सरकारी एम सी डी नहीं आता है ऊपर से हम लोग इतना हैरान होके हर सारे चीज करते हैं और सिलाई बुनाई करने के बाद भी उसको बाजार में जाकर बेचते हैं बाजार में बेच के आने के बाद भी कहीं पर हुआ तो पूजा पाठ हुआ चर्चा हुआ भजन हुआ कहीं पर जाके एक दो घंटा भगवान से आराधना करते हैं भगवान अगर हम लोग रहते हैं तो यहाँ पर तो हम लोग का भी कुछ दया कीजिए कुछ ज्ञान बुद्धि दे भगवान हम लोग भी कुछ आगे बढ़े कुछ आगे मुझे ज्ञान बुद्धि दे जो आज अगर दस रुपया के इनकम कर सकते हैं तो कल होके बीस रुपया का करें परसों होके तीस रुपया का करे चौठा रोज चालीस रुपया का करें पचास रुपया करें करते करते सौ रुपया का करने के लिए इनकम हम सोचते हैं हम मेहनत नहीं करते हैं दिन रात हैरान होके लेकिन हमको हो नहीं पाता है इसके लिए हमें कुछ तो उपलब्ध कुछ ना कुछ तो होना चाहिए लेकिन हमें हो नहीं पाता है हमको दे ही नहीं रहता है कितना अब स्वेटर बुनते हैं स्वेटर बन के बाजार में जाते हैं बेचने पहले घर घर से जाकर लाइए तसल्ली करके वहाँ से लाने के बाद फिर उसको समय लगता है बिनने के लिए सिलाने के लिए फिर पहुँचाने जाइए फिर भी कोई इनकम नहीं कोई लाभ नहीं और क्या करके हम लोग जिएँगे खाएँगे इतना मजदूर हैं हम लोग कोई उपाय नहीं है फिर भी हम लोग कहीं रुकना नहीं चाहते हैं हर मेहनत से बहुत तरीका के मेहनत से हम लोग काम करना चाहते हैं कहीं से लाएँ मार्केट में गए यहाँ पर जाकर घाटा हो गया वहाँ पर फायदा होबे नहीं करता है कहीं पर रुक जाएँ कोई समय से पैसा नहीं देता है हर जगह हम लोग का क्या कहता है कि घाटा ही घाटा रखता है कहीं पर क्या कहते हैं कोई उपलब्ध नहीं हो पा रहा है हम लोग का कहीं पर जाएँ बैठे उठे किसी के पास तो सिर्फ लाभ के बारे में बात करेंगे चर्चा करेंगे भजन करेंगे दीदी हम लोगों का एक कपड़ा उपड़ा है तो दीजिए सिलाएँगे सिलाने उलाने के बाद उसको पैसे पहुँचाएँगे फिर पैसा लेंगे फिर कहीं आगे मार्केटिंग बढ़ाएंगे फिर से समान उमान लेंगे और आगे मुंह बढ़ा के बढ़ाने के बाद जो है से फ़िर खरीदेंगे फिर दो चार दीदी के पास जाएँगे दो चार दीदी के पास जाने के बाद ले लेंगे फिर समान उमान फिर उसको आगे बढ़ाने के बाद ही कुछ करना चाहते हैं ओ भी अगर हम घर से तो आदमी से आती है जो हाँ मेहनत करो जीवन में बैठने से कुछ न होने वाला मेहनत करो इसी के लिए फिल्ड में निकलते हैं बहुत सारे मेहनत करने के बाद भी पैसा इतना इनकम हो ही नहीं पा रहा है जो हम लोग उसको सही से कुछ रुपया रखें और कुछ काम करें इतना मजदूर हैं हम लोग उसके कोई हिसाब नहीं है लेकिन कहीं हम लोग का सरकार कहीं पर कोई लाभ देना ही नहीं चाहते हैं इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं अगर दस रुपया का समान है उसको अगर पंद्रह रुपया मेहनत करिएगा पंद्रह रुपया नहीं इनकम हो पा रहा है तो कितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग दिन रात इकठ्ठा करके मेहनत करने के बाद भी बीस रुपया नहीं हो पा रहा है हम लोग इतना फ़ील्ड में निकलते है कहाँ कहाँ निकलते है कुछ नहीं कर पा रहे हैं कैसे अगर हम लोग अगर योजना कुछ भी सरकारी लाभ चाहे कोई भी एम सी डी आए तो हम लोग का नहीं हो पा रहा है इसका तो कोई तो आवेदन कुछ तो होना चाहिए जो हम लोग का काहे नहीं हो पा रहा है क्या दिक्कत है क्या मजबूरी है जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी हम लोग का नहीं कमा पाते हैं नहीं हो पाते हैं मछली भी जाते हैं हमें मारने जाते हैं तो मछली भी नहीं मिलता है बाजार में जाते हैं तो मछली भी कम रेट में बिकता है कभी बिका कभी नहीं बिका ऐसे ही करते कभी हो नहीं पा रहा है तो ऐसे जीवन इतना मेहनत करने के बाद भी जब नहीं हो पा रहा है कैसे खाके हम लोग जिएँगे कैसे कमाएँगे कैसे खाएँगे और बहुत सारे घर में खर्च है पूरा फैमिली मिलकर कमाने पर भी खर्च नहीं उठा पा रहे हैं तो इतना घर में खर्चा है तो कैसे हम लोग जिएँगे मछली मारिए मछली को बेचिए वो अगर सड़ गया तो लाभ फायदा ही नहीं होता है लाभ पूरा पूँजी डूब जाता है कितना कमाते हैं दिन भर जाते हैं रात में जाते हैं नदी में मछली मारने के लिए जाल लगा के आते हैं कभी होता है कभी नहीं होता है इसके इंतजार करने सुबह उठ के जाइए तो मछली मिला ही नहीं रहता तो बूझिए उस दिन कितनी हम लोग का अरे भूखाई में बिताते हैं फिर भी क्या करेगा फिर भी नहीं मानते हैं फिर भी सोचते हैं ओह आज भूखा रह गए तो कल अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे आ थक जाते हैं तो अगर मेहनत करेंगे तो अगर होना हो कहीं गंगा माई दे दें भगवान जी दया कर दें कहीं भी चर्चा भजन है तो वहाँ पर प्रसाद लेके दो घंटा चार घंटा का समय देते हैं और सोचते हैं वहीं पर समय दे बैठे कि हमें भगवान कुछ दे दे दिमाग बुद्धि जो हम भी कमाएँ और कमाने के बाद दो चार पैसा रहे सुख शांति से अपना घर में रहें